ओइ आदा आदसा बियो कारिगाव निफ्राय सामथाइबारि सिमनि नैबे लामाया माबायदिब्रा बे हाइर'डा आदसा आदसा

ओम आदसा होमब्ला ओम आदसा दैबानाफोरजोंसो माबा मोनसे जाला बायदों नामा लामाफ्रालाय ना जेबो जायाखै बांद्राय जेबो एफेक्ट होवाखैनो नामा दैबानाफ्रा ओम ओम ओम ओम ओम

ओम आदसा आदसा होमबा एसे ओरै आलादा साइडजों फैग्रा लामाफोर दं नामा बेजोंनो सामथाइबारिजों थांबा कारिगाव जों फैया लासे लामा आलादा थागोन दां बहायबा ओम ओम

दहाय सासे नाव सोंनायाव ओरै खिन्थादों मोन नालाय ओरै बिशमुरि जों थांजागोन होननानै खिन्थु बेराद गिदिंनाय बायदि जायो नो बुसथुवा औ आदसा आदसा ओम ओम ओम होमबा नैबे कारिगावजोंनो खुनुरुखुम ससे ससे फैनाय नायसै माथो खालाम बावनो लासै लासै आदसा जेबो नंखायाना दे होनबालाय आदा गोजोननाय थाबाय औ